ओना तऽ हम एगो शिक्षिका छियै हमे भविष्यमे चाहय छियै कि हम बच्चासभकेँ नीकसँ पढ़ाबु नीकसँ ज्ञान दु किआकि आइकाल्हिके जे बच्चाए ओकर दिमाग कमजोर होइए तऽ हम नीकसँ पढ़ेबय ओकरा नीकसँ समझेबय अगर बच्चाके हम कक्षामे हम इहो कहय छी अगर एक बेरमे ओकरा नहि समझ आबय तऽ ओ हमरासँ दोसर बेर पूछि सकयए हम एक बेरमे नहि होइत छै तऽ दोसर बेर तेसर बेर बच्चाके समझाबय छी जब तक ओसभ नहि समझय छै तब तक ओकरा आरके हम ओ चीज समझाबय छियै किआकि आइकाल्हिके बच्चा जे होइए ओ दोसर काममे ज्यादा रुचि राखयए ओकरा आरके पढ़यमे मन नहि लागयए तऽ हम चाहय छियै कि हमे अपन पूरा पूरा दयकऽ ओ बच्चा सभकेँ नीकसँ पढ़ाबु आ हमर जे स्कूल यऽ ओकर ओ इस्कूल हमे सुखपुर इस्कूलमे पढ़बयए ओतए ढ़ेरी सारा शिक्षिका एवं शिक्षक छै दश गो शिक्षिका छै आओर बारह गो शिक्षक छै सभ सभ नीक छै सब नीकसँ पढ़बय छै जतय शिक्षिका छै ओहोसभ बड़ नीकसँ पढ़बय छै मन लगाके बच्चाकेँ सभकिछु समझमे आबय छै आओर अगर हम नीकसँ पढ़ेबय तऽ हम आओर भी बड़ा इस्कूलमे पढ़ा सकय छियै आओर भी जादा बच्चाके पढ़ा सकय छियै ओकरा आरके नीकसँ समझा सकय छियै ज्ञान दए सकैत छियै तऽ हम चाहय छियै कि हमे अपना पूरी तरीकेसँ पूरे सँ नीकसँ ओकरा ज्ञान देइ लऽ